हाँ अभी मैंने कुछ दिन पहले एक बालों में लगाने वाला तेल खरीदा था जिसकी सुगंध बहुत ही अच्छी थी और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा इससे सर दर्द भी ठीक हो जाता था लेकिन कभी कभी इसे मैं जब लगाती थी तो मेरे सर मे एक अजीब सी गर्मी जैसी होने लगती थी और इससे मेरा बाल तेज़ तेज़ झड़ने भी लगा जिसके वजह से इससे मेरे बालों को बहुत सारा नुकसान पहुंचा इसलिए मुझे ये बिलकुल अच्छा नहीं लगा